सारें कोला पैह्लें जेह्ड़े बी लोकल गवर्नमैंट इनिशिएटिव जां पालिसी जेह्ड़े मतलब जेह्ड़ा बड़ा जैदा रोल कीते दा रियासी डिस्ट्रिक बिच ओह् सतों पैह्लें आंगनबाड़ी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आयुशमान ई श्रम सैल्फ हैल्प ग्रुप 'ट्रेनिंग सैंटर एह् सारे होए दे ते इं'दा इिनिशिएटिव दा केह् बैनिफि ट ओह् में अज्ज तुसें ई बतान्नी आं जां जेह्ड़ी एह्दे बिच केह् डवैल्पमैंट जां ग्रोथ होई दी सबतों पैह्लें आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी बिच केह् होएदा आंगनबाड़ी म्हेशां अस सारे बच्चें ई इनरोल करी सकदे आं चाहे ओह् गरीब होऐ चाहे ओह् मीर होऐ पर सारें कोला जैदा फायदा जेह्ड़ा ऐ ओह् गरीब बच्चें दा होए दा ऐ कि'यां जि'यां ओह् प्राइवेट स्कूल अपने बच्चे नेईं पाई सकदे ते ओह् उत्थै जान उत्थै उ'नें ई सारा किश फ्री लब्भना जियां राशन होई गेआ जां न्यूट्री दलिया ओह्दे बाद च बुक बगैरा टीचर टीचर उ'नें ई इन्नी शैल लब्भी दी उ'नें ई पढञाने आस्तै ते जेह्ड़ा बच्चा ऐ ओह् ओह्दी ग्रोथ जां डवैल्पमैंट ओह् स्टार्टिंग कोला उत्थै शैल होई जंदी ते दूआ जेह्ड़ा आयुशमान आयुशमान कार्ड बिच एह् ऐ उत्थै बैनिफिट मैडिकल फैसिलिटी बिच थ्होना जि'यां कोई बी किन्नी बी बड्डी बमारी होग जेह्ड़े पैह्लें लोग नेईं दस्सी सकदे हे हस्पिटल जाइयै हून ओह् उत्थै जाइयै दस्सी सकदे न दो लक्ख धोड़ी जेह्ड़ा बी खर्चा ओह् सारा गौरमैंट करगी ते उ'नें ई उत्थुआं एह् आह्ला बैनिफिट लब्भै दा ते नैक्सट हा इ श्रम इ श्रम बिच केह् हा इ श्रम बिच इ श्रम बिच जेह्ड़े बी बुजुर्ग न सट्ठ साल कोला उप्पर उ'नें उत्थै पैसे लब्भने तिन्न ज्हार रपेआ उ'नें ई म्हीने दा औना ते म्हीना जेह्ड़े लोग नेईं कम्म करी सकदे जां नेईं उं'दा पूरा खर्चा जेह्ड़ा गौरमैंट नै उठाना गौरमैंट नै कि'यां उठाना तिन्न ज्हार रपेआ करियै अते उं'दे अकाउंट बिच पाना जेह्ड़े उं'दे बेसिक नसैसरी ऐ जि'यां खाना कपड़ा ओह्दे बिचा खरीदी सकदे अपना ओह् खर्चा करी सकदे न नैक्सट हा सोशल समाल हैल्प ग्रुप हैल्प ग्रुप बिच केह् कीता गेआ जेह्ड़े जिन्ने बी रुरल एरिया हे उत्थै जाइयै एह् छोटे छोटे समाल हैल्प ग्रुप खोह्ल्ले गे जेह्दे बिच जो जनानियां हियां जेह्ड़ियां अनइम्पलायड हियां ओह् उत्थै आइयां अपना टैलेंट शो कीता आर्ट दा क्राफ्ट दा आर्ट क्राफ्ट दा ता ओह् आए उत्थै ते उत्थुआं उ'नें अपने लेई इम्पलायमैंट इक सोर्स जनरेट कीता जेह्दे बिच ओह् अपना लाइवलीहुड जेह्ड़ा हा ओह् उ'नें ई चलाई सकदे इ'यां बी बड़ी औरतां हियां जि'यां ओह् घर बैठे रौंह्दियां हियां उं'दे कोल कोई कम्म नेईं काज नेईं ओह् अपने बच्चें निं पढ़ाई सकदियां हां पर उ'नें ई जेह्ड़ा जिन्ना उं'दा टैलेंट हा जेह्ड़ा गौरमैंट नै छोटे ठोटे स्टैप्प सखाया उ'नें फ्री छे म्हीने दा कोर्स कराया जेह्दे बिच ओह् अपना टैलेंट जेह्ड़ा हा ओह् बाह्र कड्ढी आए ते हून ओह् इम्पलायमैंट जनरेट करै दियां न फ्ही ट्रेनिंग सैंटर खोह्ल्ले जि'यां बुनाई सिलाई कढाई उत्थै बी छे छे म्हीने गौरमैंट नै बड़ा पैसा लाया ते उत्थुआं बी इनकम जनरेट होई जि'यां हून अज्ज दे टाइम बिच ब्यूटी पार्लर खोह्ल्ले दे जनानियां आस्तै स्पैशल निक्के मुट्टे कम्म खोह्ल्ले दे न ते ओह् एह् सब ते सबतों जैदा जेह्ड़ा ऐ ग्रुप हा ओह् हा उम्मीद उम्मीद नै बड़ा कम्म कीता ते एह् निक्के निक्के इनिशिएटिव हे जि'यां डिस्ट्रिक बिच जेह्दे बिच ओवरआल साढ़ी डवैल्पमैंट बी होई ते ग्रोथ बी होई ते हून में चाह्न्नी आं कि हून जेह्ड़ी मेरी एह् सोच ऐ जेह्ड़ी गौरमैंट है ओह् थोह्ड़े थोह्ड़े जनानियें ई थोह्ड़ी थोह्ड़ी होर जैदा ओपरच्युनिटी देन जेह्दे कोला ओह् अपने रोजगार बी बधाई सकन मतलब थोह्ड़ा उ'नें ई होर जैदा गनफ्लुएंस करन होर जैदा अवेयर करन